मां नएं पेन काड जी जेकी अप्लीशन ॾिनी आहे त उन जो स्टेटस चैक करण लाइ मां ऑनलाइन जीअं चैक कयो त उते फॉल्ट ऐं एरर पियो ॾेखारे त मां सॼी इहा चैक कई की जेकी ॻाल्हियूं मां फीड कयूं आहिनि जीअं आधार काड जीअं राशन काड जी जानकारी आहे आधार काड जी जानकारी त मूंखे ॾिसण में आयो आहे आधार काड जी मैचिंग सही कोन पई अचे त मां ॾिठो त मुंहिंजो मोबाइल नंबर जेको आहे उहा आधार काड में उन सां वैरीफाए कोन पियो थिए त ही जेकी सिम चेंज थी आहे मुंहिंजी हिन जे करे उहो उन सां उहो मैच कोन थी बिठी आहे अञा ताईं त जंहिंजे करे उहा आधार सां मैच कोन बीठो आहे त उते उहो अपडेट कोन पियो ॾे साम्हूं त मां ख़ुदि इन ॻाल्हि में ॾाढो हाणे तकलीफ़ में अची वियो आहियां की पहले त मूंखे हाणे आधार काड में पंहिंजो फोन नंबर अपडेट करिणो पवंदो त हुन खां पोइ ई मूंखे उहो रिसबमिट करे ॾियणो पवंदो तॾहिं मुंहिंजो पेन काड इन सुठे नमूने ठही वेंदो